ہیلو السلام علیکم و رحمتہ اللہ کیا میری بات پورنیہ ٹراویل اجنسی ہو رہی ہے اچھا اچھا تو میں پورنیہ آنا چاہتا ہوں گھومنے کے لیے اچھا آپ کے یہاں کیا کیا سویدھا ہے رہنے کے لیے اور گھومنے کہ تئیں گاڑی کے لیے ساری چیزیں آپ ہم کو بتائیں گے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ ایک آدمی کا خرچہ کتنا ہوگا پڑے گا اچھا اچھا اور کھانا پینے کا کیا بندوبست ہے آپ کے یہاں اچھا اچھا اچھا مجھے جلال گڑھ کا جو لال قلعہ ہے وہیں گھومنا ہے اچھا کیا خرچ ہوگا اس کا خرچ کیا ہوگا ہم لوگ پانچ آدمی ہیں جی جی گاڑی آپ کی کون سی ہے جس گاڑی میں آپ ہم کو گھمائیں گے اچھا تو یہ اچھا اس گاڑی جو جو ہم لوگ گھومیں گے اس کا خرچ کیا پڑے گا

اچھا میں پورنیہ کے ہے نا مشہور جو جگہیں ہیں میں وہاں گھومنا چاہتا ہوں کیا آپ ہمیں وہاں گھما دیں گے اچھا ٹھیک ہے میں پہنچ کر آپ سے بات کرتا ہوں